असां सिंधी भाषा लुप्त न थिए हुन लाइ असां सभु घर में जेके ॿार बि पढ़ंदा आहिनि भले गुजराती मीडियम अंग्रेजी मीडियम पर सिंधीअ में घर में ॻाल्हाईंदा आहियूं छो जो हिते सिंधी भाषा जा इस्कूल आहिनि कोन पर ॿियनि भाषाउनि में पढ़नि था पर घर में सिंधी ॻाल्हायूं सिंधी में सभु वहिंवार कयूं ऐं केतिरा वार त्योहार सभु गॾिजी सिंधी मल्हाईंदा आहियूं झू झूलेलाल जो जनमु ॾींहुं चेटीचंड जन्माष्टमी भॻवानु कृष्ण जनमु ॾींहुं सेसन जी नंढी सातम वॾी सताई थधिड़ी अहिड़ा त घणेई त्योहार सभु गॾिजी करे धामधूम सां राम नवमी मल्हाईंदा आहियूं गॾिजी करे सरघसि कढ़ंदा आहियूं अड़े सिंधी भाषा वधंदे रहे अॻिते घर में ॿारनि खे इहो चवंदा तव्हां घर में भले ॿाहिरां हुते जंहिं भाषा पढ़ंदा अथव घर में सिंधी ॻाल्हायो सिंधी सिखो ऐं अमुक अख़र सिंधी में ज उन्हनि खे चवंदा आहियूं त भई हिन अख़र जो माना ई आहे सिंधी भाषाजो अख़र इनकरे सुठी भाषा वधे विझे हुन लाइ सिंधी सभु अॻिते ईंदे हिन में इलाही बदलाउ आयो आहे उहो पाणि पंहिंजे क़ौम लाइ सुठी ॻाल्हि आहे तमामु ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे